अगर कोई व्यक्ति जैसे ड्राइंग करना चाह रहा है और ड्राइंग करने की शुरुआत ही कर रहा है तो मेरी पहली जो उसको सलाह होगी वो यही होगी कि हाँ धीरे धीरे अपना थोड़ा थोड़ा वक़्त निकाले उसके लिए एक देखो आप को जब भी आप को कोई चीज़ शुरू करनी होती है और अगर आप चाहते हो कि आप को वो चीज़ करनी है तो सब से पहले आप को समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है अगर आप पहले से ही अगर आप ना निश्चय कर लो ना निश्चित कर लो कि मुझे इतनी घंटे या इतना टाइम इतना समय मुझे मेरे इस काम को देना है तो सब से पहली चीज़ है समय समय आप कितना उसे चीज़ को दे पाते हो तो पहले आप अपना है ना समय का वो बनाओ कि मुझे इतना समय देना है दूसरी चीज़ धीरे धीरे आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो जैसे पहले आप क्योंकि एक साथ आप बहुत बड़ी जो ड्राइंग नहीं कर सकते हैं छोटा पहले फूल बनाया या छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बनाओ तो उसे आप की जो क्या है ना प्रतिभा निखरेगी आप का जो हाथ है वो साफ़ होगा